हलो हांजी जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा हा हा हा मैडम जी ॾिसो अॼुकल्ह त उहे बि वायरल फीवर हली रहियो आहे बुख़ार ऐं खंघि त हुनजो ई साइड इफैक्ट त ॾिसो तव्हां राति में न जॾहिं सूम्हंदा आहियो तॾहिं गरमु पाणी पी करे सूम्हो हा ऐं ॿियों ॾिसो अॼुकल्ह जॾहिं बि तव्हां ॾींहं जो जॾहिं मौसमु आहे त जॾहिं बि ॿाहिरि निकिरो तव्हां त पंहिंजे मथे खे ढकी करे निकिरो हांजी बाक़ी दवायूं त जेका बि आहिनि उहो मां तव्हांखे वॉट्सप करे ॾींदुमि हा ऐं हिकिड़ी ॿीं ख़ासि ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहिंदमि की जॾहिं बि तव्हां सनानु पाणी बि कयो तव्हां त उहो बि अॼुकल्ह जेका आहे वायरल फीवर त आहे पर घटि में घटि थधे पाणी सां न सनानु करण में बि थधु पकिड़जी वेंदी आहे हा त पोइ खंधि जीअं आहे या असांखे या तो बुख़ार आहे त जॾहिं वधीक थी पवंदो आहे त बुख़ार त लॻी वेंदो ऐं गॾु में खंधि बि लॻी वेंदी आहे त तव्हां पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखो ऐं जेको बि दवाई असां तव्हांखे वॉट्सअप कंदासीं न त हुनखे मां टाइम बि लिखी रखंदमि ऐं हुनजी टाइम जे अनुसार ई त हुनखे दवा खे वठिजो हा पर इहे जंहिं में ॾिसो तव्हां कॾहिं बि खाओ त खाधो सुबुह जो या शाम जो राति जो त थधे खाधे सां परहेज कयो थधो खाधो जीअं मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहिंदमि की जॾहिं चुकंदर थींदो आहे या गजरू आहिनि थधो खाधो थींदो आहे जीअं संतरा थी विया हा त हुन सां परहेज कयो ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल